बैंकमे लोन लेना छै कोन तरहके लोन लेना छै पूरा परेशानी रहय छै कागज माँगि दै छै ई कागज लागतन उ कागज लागतन परेशानी दौड़ाबय छै जादा ओहोसँ नहि होइ छै टाइम लए लै छै फलना टाइममे फलना कागज लागत नहि यऽ ओहोमे गेलय परेशानी उठाके ओते मिललय ओहो नहि भेलय नहि आइओ नहि हेतनि दूसरा दिन अइहअ इएह सब बात होइ छै पूरा टाइम लए लै छै परेशानी उठा लै छै चलते फिरते लोकके पूरा जतना लोन नहि होइ छै कतना लोन पास होइ छै की होइ छै ओतना जागरूक नहि दै छै गरीब गुरुआके यहाँसँ गप होइ छै पूरा परेशानी दए दै छै जतना सरकारके लोन नहि लेतय ओतना पब्लिक दौड़यके परेशानी जादा उठा दै छै लोन चाही लोन लै लए पूरा परेशानी करि दै छै कागज मँगय छै ई मँगय छै उ मँगय छै अइ तरहक कागज ओइ तरहके कागज चाही ई चाही उ चाही ओहो जब लए कऽ गेलय टाइम लेलकइ तऽ ओहो टाइमपर नहि होइ छै इन्ने जे काम छै लोकके काम नहि होइ छै लोन जल्दिओ टाइमपर लोन नहि दए रहल छै लोने लेतय तऽ बैंकके द्वारा कोन लोन केना पास होइ छै केना की होइ छै केना जमा करय लए पड़य छै कतना कागज पत्तर लागय छै की सब लागय छै पूरा जानकारी नहि दै छै लोनके बारेमे पूरा परेशानी भए जाइ छै लोनके बारेमे लोनके बारेमे बहुत परेशानी भए रहल छै पूरा जानकारी नहि होइ छै कोन वएह कागज कते लागतय केना लागतय की हेतय